मैं बहुत सुन्दर जगह पर गई थी जिसे वैष्णो देवी कहते हैं मैं वैष्णो देवी गई थी जहाँ पर बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं और वैष्णो देवी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और वहाँ बहुत ऊँचाई पर है वो मंदिर अगर किसी से पैदल चलते ना बने तो वो डोली पर बैठ के भी मंदिर जाते हैं और वैष्णो देवी के मंदिर बहुत ऊँचाई पर है और बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं हज़ार से ऊपर सीढ़ियाँ हैं और बहुत ऊँचे पहाड़ पर है वैष्णो देवी का मंदिर ऐसा लगता है कि हम बादलों के बीच आ गए हैं मुझे वैष्णो देवी बहुत अच्छा लगता है जाना और बहुत ही सुन्दर जगह है वहाँ पर बाढ़ गंगा नदी भी बहती है पहाड़ों के बीच जो बहुत सुंदर दिखाई देती है